بائیکنگ گیئر کا استعمال بائک کو اسپیڈ بڑھانے یا کم کرنے میں کیا جاتا ہے اس کے اہم ترین حصے اس انجن کے آس پاس ہی ہوتے ہیں جس کا صحیح ہونا بائکنگ گیئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب سڑک پر کوئی میکنیکل مسائل یا کوئی ایسا ایمرجنسی آ جائے اس کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے خود کوشش کرتے ہیں کہ جو گڑبڑی ہو اس کو صحیح کیا جائے بھائی کیا گڑبڑی ہے اس میں اس کو اچھے سے دیکھا جاتا ہے اگر کچھ سمجھ میں آیا تو اس کو خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے مسئلہ ہوتے ہیں کہ بنا میکینک کے ٹھیک نہ ہو تو اس کے لے پھر میکینک کے پاس لے جاتے ہیں یا اس کو وہاں پہ بلا لیتے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیے میری گاڑی میں یہ پرابلم ہے تو یا تو میکینک فون پہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ کر لیجیے آپ کا بائک چلنے لگے گا یا نہیں چلے گا آپ میرے پاس لے آئیے تو اس حالات میں جیسا ہم کو صحیح لگتا ہے ویسا کیا جاتا ہے موٹر سائیکل سفر میں بہت ناکامی کا تجربہ حاصل کیا گیا ہے کبھی پٹرول ختم کبھی پنکچر کبھی گاڑی اسٹاٹ نہ ہو یہ سب چیز لگے رہتے ہیں جیسے کبھی ہم کہیں جا رہے ہیں مان کے چلیے بیچ میں میری بائک پنکچر ہو گئی تو اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے پنکچر والے کو ڈھونڈنا تو اس کے لیے سب سے زیادہ ناکامی ہوتا ہے کہ جتنا دور ہم جا رہے ہیں اتنا دور ہم گاڑی پہ چل کے نہیں جا سکتے پیدل ہی جانا ہوتا ہے جو سب سے ناکامی تجربہ کا احساس دلاتا ہے دوسری باتیں پٹرول ختم پٹرول ختم کا مسئلہ آج کل تھوڑا کم ہے کیونکہ ہر دکان میں لوگ رکھتے ہیں بوتل میں جس کو بھر کے ہم لوگ آرام سے پٹرول پمپ تک جا کے پھر اس کو بھرا لیتے ہیں بائک میں بہت سارے پرابلم آتے رہتے ہیں لیکن اس کو دھیرے دھیرے چلاتے جاتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ گھر سے سب کچھ لے کے نکلیں کہ آگے کوئی پرابلم ہو تو ہم خود اس کو اچھے سے سنبھال سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جب میکینک کے پاس لے جائیں تو اس سے پوچھیں بھائی یہ پرابلم کیوں ہوا تو وہ جب بتاتے ہیں کہ یہ یہ دقت ہے آپ کی بائک میں یہ دقت ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک کر دیجیے اس کو بعد میں پرابلم نہ ہو یا پرابلم ہو تو آپ ہم کو بتا دیجیے ہم کو کیا کرنا ہے پھر ہم کو پوری باتیں بتاتے ہیں پھر جب کوئی ایسی ناکامی ہم کو حاصل پھر سے کرنا پڑتا تجربہ تو اس کے لیے ہم تیار رہتے ہیں